ہیلو ہاں ہوں راج محل ریسٹورینٹ آلو پوڑی سبزی آلو سبزی اور بہت کچھ ہے آلو سبزی ہے پالک پنیر ہے بھیل پوڑی ہے سبزی ہے پالک پنیر ہے گوبھی راجما ہے دال ہے چاول ہے دال مکھنی ہے دال آلو ہے آلو سبزی چاہیے ہیلو

اچھا اوے چھوٹو اوے آلو پوڑی تیار ہے ابھی تو آلو پوڑی تیار نہیں ہے آلو سبزی بھی تیار نہیں ہوئی رہی ہے سبزی میں آپ کو کیا چاہیے گوبھی سبزی چاہیے پالک پر پالک پالک سبزی گوبھی سبزی چٹنڈا سبزی پرول سبزی پایا جا رہا ہے بھنڈی ہے مکس ویج ہے مکس سبزی اچھا بھنڈی اور آلو پوڑی کیا چیز ہیلو آلو پوڑی اچھا ہاف پلیٹ کہ فل سبزی اوے چھوٹو فل پلیٹ پیک کر آلو پوڑی اچھا آلو پوڑی تین پیس دونوں فل پلیٹ پیمنٹ آن لائن کریں گے یا کیش آن لائن پیمنٹ ہوگا ہاں گوگل پے سے گوگل پے سے آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں فون پے سے بھی کر سکتے ہیں امیزن پے بھی ہے کسی سے آپ پے کر دیجئے اور اِسی نمبر پہ جس نمبر پہ آپ نے کال کیا ہے اُسی نمبر پہ آن لائن پے منٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ قریب بیس یا پچیس منٹ بیس سے پچیس منٹ لگے گا آڈر آپ کے وہاں ڈیلیوری ہو جائے گی بیس سے پچیس منٹ لگے گا اُس کے بعد اگر نہیں پہنچتا ہے تو پھر ہم کو کال کریے گا ٹھیک ہے اوکے